ओह् अग्गें रेही रुट्टी बनाने दी गल्ल तुस आखा दे रुट्टी बनाना तुसें कदूं सिक्खी ही असें रुट्टी बनाना जिस स्हाबें ते मिगी मतलब अपने स्हाब नाल लगदा कि जदूं आ'ऊं निक्की जेही ऐ ही ते रसोई बिच्च गेई ही जदूं दी गै मिकी मतलब कोई सखांदा थोह्ड़ी ऐ रुट्टी बनाना कोई कोई बगान्ना थोह्ड़ी सखांदा मम्मी ऐ बना दी ते अस दिक्खा दे होन्ने ते असें बी इक दो बारी ट्राई करनी होवै ते ओह् ई होंदा हून इक बारी केह् होएआ घर में इन्नी ज्यादा जाच मिकी ते ऐ नी ऐ ही में बनाई मैगी मिकी नी पता ही के पैह्लें तेल पांदे पानी पांदे बसार पांदे किश बी पता नी हा मिकी में केह् कीता पैह्ले तेल पाया में सोचेआ जियां मतलब कि किश होर गंढा थोम बगैरा ओह्दे बिच्च पान्ने भुन्नें दा ओह्दे बिच्च बसार बी बसार पाए उ'न्ना टाइम लगदा बसार भुजदे तकर बी में ते बसार पाउड़े ते ओह्दे बिच्च मैगी पाई तैलू मैगी बनी ऐ दिक्खी मैगी इन्नी काली होई गेदी में आखेआ एह् केह् चक्कर होई गेआ फ्ही मिगी डांट बगैरा पेई चलो उ'नें मिगी समझाया भाई इ'यां नी इ'यां इ'यां मैगी बनानी उ'नें मिगी रैस्पी सनाई मैगी बनाने दी होर होर मैगी होर जियां असीं कोई थोह्ड़े सखांदा रुट्टी शुट्टी बनाना इ'यै मम्मियां गै सखांदियां हून चली जाओ तुस कुसै कोल रुट्टी बनाने गी ते असीं कोई नेईं सखांदा मम्मियां गै सखांदियां रुट्टी बनाना ते आ'ऊं आ'ऊं अपनी गल्ल रुट्टी बनाना असें कदूं सिक्खी जदूं आ'ऊं निक्की जेही मतलब कि रुट्टी मतलब के रुट्टी रसोई जंदे रौंह्दे अस पानी शानी लैने गी हून किश बना दे असें दिखदे रौह्ना कि मम्मी कदूं मतलब कि'यां बना दी कि'यां नेईं बना दी ऐ रुट्टी अते असें बी थोह्ड़ा थोह्ड़ा ऐक्सपीरियंस रुट्टी बनाने दा मतलब आई गेई जाच हून अस मन्नियै चलो कि अज्ज अस बाह्र गै असें किश अलग अलग चीज़ खाद्धी अलग वैरायटी खाद्धी बगैरा बगैरा चीजां खाद्धियां असें ओह् घर आइयै मम्मी पुच्छना कि असीं सना मम्मियै बी सखाउड़ना असेंईं अते जदूं जदूंआ मतलब जदूं अस निक्के हे असें इन्ना पता नेईं ऐ हा ते इन्ना मम्मी बी निहा पता हून ते चलो फोन आई गे नेट यूटयूब मतलब हर इक चीज फोना पर तुस किश बी सर्च करो तुसें हर इक चीजां लब्भी जांदी हून अस मन्नियै चलो बाह्रा किश चीज खाइयै आए मोमोस लाई लैओ एग्जांपल अस खाइयै आए हून में मम्मी गी पुच्छना कि पुच्छचै कि मी कि'यां बनाना उ'नें आखेआ मिकी नी में यूट्यूब उप्पर सर्च कीती कि इ'यां इ'यां बनाना असें फ्ही में घर ई ट्राई कीते बनाना इन्ना मतलब के स्हेई बने अस कोई बी चीज यूटयूब मतलब सर्च करियै करी सकदे होर कुकिंग करना कोई मुश्कल कम्म नी ऐ असान कम्म ऐ अस कुकिंग करी सकदे अस असी मम्मां नै सखाई कुकिंग करना होर बचपन कोला गै मतलब कि मी लगदा हा बचपन कोला गै मिगी लगदा हा कि में कुकिंग करना कि मिगी मेरी मम्मी ने सखाई यूटयूब उप्पर बी दिक्खेआ में कुकिंग बगैरा करना होर अलग अलग वैरायटियां दिक्खियां पैह्लें मिकी इन्ना किश नी आंदा हा बनाना होर में यूटयूब पर दिक्खेआ कि'यां कि'यां बनांदे होर टी वी बी नी ऐ हा घर टी वी बी दिक्खेआ टी वी पर बी बौह्त किश दसदे मास्टर शेल्फ शैफ होई गेआ जियां ओह् टी वी पर बौह्त मतलब कि बौह्त अच्छी रैस्पी सनांदे कि एह्की चीज कि'यां बनानी कि'यां नेईं बनानी